गोदोनि दिनाव फट खेबजानोब्ला टाउन सहरावसो थांनानै खेबजाहैनांगौमोन दानि दिनआव मबेल जुग जानायखाय गाबागाव मबेलजों खेबनानै बुखांनाय जायो दा मबेल जुगआव गासिबो सुबिदा जाजोबबाय गोदोनि दिनआवसो गोबां जेंनामोन